ہمارے مطابق فیملی کے ساتھ تفریح پر نکلنے کا ایک الگ مزہ ہے ساتھ میں فیملی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں ہم بچوں کو گھماتے ہیں ٹہلاتے ہیں ایک ایک چیز کو بتاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اُن کے ساتھ کھیلتے کودتے بھی ہیں لیکن ہم جب دوستوں کے ساتھ تفریح پر نکلتے ہیں تو ہم خوب کُھل کے انجوائے کرتے ہیں کسی چیز کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں بچپن کی باتیں کرتے ہیں جوانی کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں اُسی حساب سے ہم انجوائے کرتے ہیں بہت ساری باؤنڈیشن ہوتی ہیں فیملی کے اور بہت سارے ممبر ہوتے ہیں اُن کا بھی پاس و لحاظ کرنا پڑتا پڑتا ہے اُن کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے اِس وجہ سے دوستوں کے ساتھ تفریح پر نکلنے کا زیادہ مزہ ہے اور فیملی کے ساتھ تفریح کرنے کا ایک الگ مزہ ہے تو دونوں طرح کی تفریح پر الگ الگ مزہ ہے